हम एखन एगो नया फ्रिज लेलहुँ हैं जाहिमे खाना खाना भी रखै छियै चाहे गर्मीके मौसम छै एखन तऽ दूध वगैरह रखै छियै तऽ ओसब फटै नहि छै आओर बन्हिआँ रहै छै ओना बाहरमे दूध राखु तऽ फाटि जाइ छै आओर ऑटोमेटिक छै जादा वोल्टेज भेलापर ओ खुद ब खुद अपने मतलब की अपने कन्ट्रोल कऽ लै छै आओर कोनो तरहके कोनो परेशानी नहि ओइमे होइ छै आओर खाना पीनाके बहुत बढ़िआँसँ रखै छै आओर बरफ वगैरह भी जमि जाइ छै जाहिसँ हमर बच्चासब बहुत बहुत अच्छासँ